हेल्लो हेल्लो जी प्रणाम ठीकठाक छियै आओर अपन स्वास्थ्य केहेन छै अहाँके एखन जे गामघरमे तऽ बहुत रास आब काज करतेवता हेतै बात हेतै कए टा श्राद्ध उपस्थित अछि गाममे ओहूमे अहाँके सहभागिता हेतै ओहिमे अपन स्वास्थ्यकेँ देखैत हेल्लो हँ हँ तऽ ओहिमे जे छै से अपन स्वास्थ्यके देखैत अहाँ अपन उपस्थिति देबै हँ हँ एहि द्वारे जे अहाँके जे अछि आब तऽ अहाँसभ वरिष्ठ नागरिक ने एलियै अहाँ अपन सभसँ पहिल भेलै जे अहाँ अपन स्वास्थ्य देखबै तकर बाद कोनो सामाजिक काजमे अहाँ भाग लेबै हाँ जी जी आ ओहि लेल जे छै से हमसभ छियै हमरासभक जँ कतहु प्रयोजन पड़ै एहि द्वारे जे हमसभ तऽ अहाँ युवा छियै एखन ठीक छै ओहिमे हमरसभक जँ कतहु आवश्यकता होइ तऽ हमसभ ओतय सामाजिक कार्यकर्ताके नाते कऽ सकैत छी हमर सेवा लेल जा सकैत छै जी जी जी जी जी जी आओर सभ अपने कहियौ केना की चलि रहल छै अहाँके की एखन दिनचर्या अहाँके की रहैए जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी हमरा हमरा जे अपनेसँ भेँट करबाक होइ तऽ कखन अपने हमरा समय देबै नहि अहाँके जखन समय रहतै तखन ने हमरा तऽ समैये समय छै चूँकि हमरा तऽ अहाँसँ भेँट करबाक छै ने जी जी जी प्रणाम ठीक छै